हीटर हीटर का नेगेटिव जो है नेगेटिव एक्सपीरियंस है हीटर से अगर हेस्ट हीटर को सेफ्टी प्रूफ उपयोग नहीं किया जाता उसमें लाइन मार सकता है और हीटर बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में लाइन उस में उपयोग होता है इस लिए उसका बिल बहुत ज़्यादा ही आता है